भारत में निम्न तीर्थस्थल प्रमुख हैं जिनमें है वैष्णो देवी मंदिर वैष्णो देवी मंदिर जम्मू और कश्मीर में स्थित है भारत में सबसे ज़्यादा पसंदीदा तीर्थस्थल है ये मंदिर पहाड़ों में स्थित है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ विदेशी लोग भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं दूसरा है जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है और यह बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यह मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा है और लोग यहाँ पर भी बहुत दूर से आते हैं तीसरा स्वर्ण मंदिर है स्वर्ण मंदिर पंजाब में स्थित है और यह सिक्खों की तीर्थस्थल माना जाता है यहाँ पर भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस मंदिर को गोल्डन टेंपल भी कहते हैं सबरीमाला मंदिर सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है और यह बहुत ही सुंदर है और प्रमुख मंदिरों में से एक है यहाँ पर भी बहुत दूर दूर से तीर्थयात्री आते हैं यह सभी मंदिरों में प्रमुख है शिर्डी साईं बाबा मंदिर शिर्डी साईं बाबा मंदिर महाराष्ट्र में है जो साईं बाबा की समाधि यहाँ पर बनी हुई है यहाँ पर भी लोग बहुत दूर से आते हैं हरिद्वार हरिद्वार उत्तराखंड में है स्थित है यहाँ पर लोग गंगा का गंगा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं और ऐसा मानते हैं कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं हरिद्वार अपने घाटों और मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है